सरकारी येवजण्यो बद्दल म्हटल्यार म्हाका एक डी डी एस व्हाय स्किमी बद्दल एक खबर आसा मागीर ग्रह आदारीक लाडली लक्ष्मी जी आतां बंद पडली मागीर ओ बी सी भुरग्यां खातीर स्कॉलरशीप ती एक आनी आतां हालींच आभा कार्ड जालां ताजे बद्दल एक खबर आसा आनी तातुंतल्यान आमकां लाभ म्हटल्यार डी डी एस व्हाय आमी यूज केला जेन्ना पप्पा बरो नासललो तेन्ना तेजी एक लाभ गावला आमकां मागीर ओ बी सी स्कॉलरशीप ताका हांवें अप्लाय केल्ली आनी ती स्कॉलरशीप गावल्ली म्हाका मागीर ग्रह आदार मम्माक मेळटा ताजे म्हयन्या म्हयन्यांक एक हजार पांचशी किदें ताजे एक ते एक ग्रह आदाराचे एक गावता आमकां आनींग लाडली लक्ष्मी हे हांवें अप्लाय केल्लें पूण तें म्हाजें जावकूच ना आनी आभा कार्ड म्हणून हालींच केलां ताजे आजून कांय यूज करूं ना